हा लॻंदो आहे छो जो जीअं ॾाढा रियलिटी शो हलंदा आहिनि इंडियन आइडल या डांसिंग जा हलंदा आहिनि शोअ घणा कुझु हलंदा आहिनि त उन्हनि में ईअं लॻंदो आहे भई टेलेंट जा शोअ हलंदा आहिनि उन में ईअं लॻंदो आहे जाम माण्हू ईअं था कनि पिया भई पंहिंजनि पंहिंजनि खे ॼणु अॻियां था कनि पिया जलसीअ जे करे ॿियनि माण्हुनि खे पोइ मना अॻियां अचण जो मौको नथा ॾियनि पिया इनकरे सुठा सुठा कलाकार वेचारा हीरे जहिड़ा कलाकार रहिजी था वञनि था अॻियां वधण खां मां त चाहियां थी पई जेकर इहे सभु जेलसियूं ई दूरि करे इन्हनि खे जंहिं कॾहिं असां हीरा असांजे देश में तमामु घणा हीरा आहिनि भारत में अनमोल रतन छुपिया पिया आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि कढणु खपे पर हिते जेलसी ऐं इर्षा जे करे पंहिंजनि खे अॻियां कनि था बॉलीवुड में ऐं उन्हनि खे खणीअ करे पैसा खाराए करे अॻियां करनि था जंहिं जे करे जेके असली कलाकार आहिनि हीरा आहिनि उहे लिका पिया आहिनि ऐं जेके जंहिं में टेलेंट घटि आहे उहे पैसनि जे ज़ोर ते ऐं पंहिंजनि जे साथ जे करे अॻियां अची था वञनि जलसीअ में ऐं सुठा माण्हू रहिजी था वञनि ऐं इहो न करणु खपे सुठनि कलाकारनि खे मौको ॾियणु खपे ऐं हीरनि खे चमकाइणु खपे उन्हनि खे त जंहिं में असां जे देश जो नालो थिए